औ ओइ मा मा खबर दङ नै बिदिनो माबा बङाइआव थांनो नागिरदों थांनो नामा नोंबो थौ थांनि जोंनियाथ' दासान्दि चिराङाव जेबो सिन्था गैखाया गारि मथर ससे ओंखारब्लानो माबा लामा ससे ओंखारब्लानो बेथारि मोनो गारि मोनो लामाफोराबो मोजांसै हा औ जोंनि चिरांनि बायदि सुबिदा गैया ने दासान्दि जोंनि चिराङाबो बिराद डेभल'प जाबाय मोजां जाबाय सुबिदा दालां दालांफ्राबो मोजां जाजोब्बाय सुबिदा जाजोब्बाय

फिलफिलिजों थांनो ना माजों थांनो फिलफिलिजों थांनो ना माजों थांनो बेंथल माबासिम विंगारजों मा गाखोनो गोसो जोंनि चिराङावलाय दानि जुगावलाय ने देलायदो थांनोसै नै ओंखारनोसै देलायगासिनो दं गारि मथरथ' जोबनो थांखाया नों देलायनानै थादो आं लायगासिनो दं जोंनिथ' लामाया मोजांखा नालाय दानो सहैगोन जोंनि हान्थामेलायाथ' दासान्दि चिराङाव बर्त'मान मोजाङानो सोलिनानै दंखायो नालाय जोंनि चिरांजोंलाय बोरै हानो ने माबा औ औ सिनेनखौ लांनोसै लामा मोजाङा दानो सहैगोन एक्स' औ गारि मथर सिन्था गैया दे बिदिब्लालाय देलायदो थांनोसै दे